आं गंसे रेस्टुरेन्टनिफ्राय जाग्रा अर्दार खालामदोंमोन बोथोराबो जोबोरै गाज्रि थायमाव सफैनो बोथोर गाज्रि सायावबो थायमाव सफैनायनि थाखाय आय जाग्रा अर्दारखौ थायमाव सफैनायनि थाखाय आं बिथांखौ साबायखर बावनो सानो बिनि थाखायनो बिथांनिसिम आं गोजोनथों हरो